बिदिनो आङो बेरायनो बिराद मोजां मोनो बिदिनो क'क्राझार बङाइगाव बिदिनो गुवाहाटि ओमफ्राय बिदिनो जेरावबो बिदिनो भुटान ओमफ्राय मा होनो बिदिनो दिल्ली बिदिनो जोंनि

बिराद माने गामिफोराव बेरायनो मानो बिदि लुबैयो आरोना बिदि बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो गोसो जायोब्ला माने जेरावबो थांनो गोसो जेरावनो थांनो गोसो जायो बावनो थाङो बिदिनो बिजिनि बिदिनो ओरै बरपेटा तेजपुर बिदिनो ओरै गगामुख बिदिनो माने जेरावबो माने थांबाय थायो आरो बिदिनो थांनाय जायो बिदिनो मा होनो

क'कराझार बिदिनो माबा बिसमुरि बिदि मा होनो गसाइगाव बिदिनो माने बेरायनो मोजां मोनो आरो आं ना बिदिनो आलांगि बेफोराव बेरायनो मोजां मोनो जोंनि बे बिदिनो सान्तिफुर गेलेफु बेफोराव बेरायो बिदियाव मोजां मोनो बेरायनो ओमफ्राय

ओरै जोंनि उगुरि थुगुरि गासैबो ओरैहाय नारेंगुरि बेफोराव बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो उरि लादांगुरि खुंख्राजरा बेफोराव बिदि आरो बेफोराव मोजां मोनो बेरायनो

बिदिनो ओरै निउ बङाइगाव बङाइगाव बिदिनो बेरायो बेरायनो मोजां मोनो बिदिनो जेरावबो माने बेरायनो गोसो जायो आरो बेरायनो मोजां मोनो बिदि